हँ की लेथिन ओ आर किछुके बिआ लेथिन ओ सब मिल जाएत सब इहाॅं अच्छे मिलत समय साथ नहि हँ कोन लेबै बैशखा हँ सब बिआ हमरा भिर बढ़िऑं मिलै छै जनमलका लेबै कि ऐसे बिआ लेबै हँ हूँ

तेरहिए गो पत्तामे फड़ै लगत हे ई देखियौ ई भेल भिण्डी इहो तेरहिए गो पत्तामे फड़ै लगत आ सब बढ़िएँ से फड़त सब बढ़िएँ से अथी होए जाए तऽ हे देखियै ई झिङ्गाके भेल

हँ हे देखियौ ई बिन्स बाला भेलै ठीक हइ आर की की लेबै हँ हे देखिये निकालै छौ निकालै छौ हे देखियै ई बोराके भेल सब बिआ अपना यहाँ अच्छे मिलै छै कोनो नहि खराब मिलत आ समय से सब फड़बो करत हँ आर कोन चीजके लेबै हँ एक बार लै जइयौ फेर अयबै कहबै हइ बढ़िएँ देलखिन हमे ठकै बालाकाम नही करै छियै अच्छे बिआ मिलतै यहाँ सबसँ अच्छा मिलतै कोनो ई नहि छै जे रोज दिनके दोकान छै झुठ बोलि कऽ आ की करबै तोरा से

हँ नहि सब फड़तै सब समय सँ हम जे कहै छी ओ कयने जाउ देखहु फड़ै छै कि नहि आ सब खाएके अघाए जयबहो तोए हँ हँ हँ नहि पानि देने जयबहो समय से देखबहो तनिक अथी होलै तऽ अपने फड़तै अपने सबचीज देखिअहु खाएके अघाए जयबहो सब्जी सिजनो अभी अच्छा छै कनि रौदी छै पानि ओनी देने जयबहो समय से सब चीज अपने फड़तै अपने अथी होतै हँ आर किछुके बिआ लेबहो

अच्छे दै छियो हे देखहो ई ठीक छै

हँ ठीक हँ